सोलोंथाइनि बेलायाव क'क्राझार जिल्लायाव दासिमाव एसे दावगाबोबाय सिगाङाव जेरैबादिमोन बेनिफ्राय एसेबाबो दावगाबोबाय दा बेहाय सोलोंथाइनि खाबुफोरा मोजां सोलोंथाइनि खाबुफोर थाथाव थाव स्कुल फोर दंसै नाथाय बे स्कुल फोरा गासिबो गामिनि सिंफोराव गैजोबा नाथाय बे क'क्राझार टाउन फोराव दंसै आरो जेरैहाय बड' मेडियाम नि स्कुल बायदियै इउएन एकादेमि दङ बेफोराव जोंनि बर' फरायसाफोरा मोजां मोजां पारसेनतेज लानानै मेट्रिक खौ उथ्रिसारबोनो हाबोदों आरो जाफुंसारबोदों दा मेट्रिक ल' पास जानानैथ' जाया बेवहाय माखासे एनट्रेनस एगजाम फोर खुंनांगौ जानानै फैयो एनट्रेनस एगजाम क्रेक खालामनो थाखाय क'चिं सेन्टार फोर आरो माखासे टिउसन सेन्टार फोरनि गोनांथि जायो बेबायदि ओरैनो लकेलिटि बा गामियारि जायगायाव सोलिबाय थानाय कचिं सेन्टार फोर दङबाबो बैफोर जायफोर गोजौ थाखोनि एन्ट्रेनस एगजामिनिसनस फोर जेरै निट फोर बेफोरबायदि जेइइ बेफोरबायदिनि स्पिसियेल क'चिं सेन्टार फोर मोजांथार नुनाय जायाखै क'क्राझाराव बेफोरबायदि गैयाखौनो बुंजायो बे दा क'क्राझार जिललानि सोलोंथाइनि बिथिंआव सरकारि फरायसालिफोरा एसेबाबो मोजांनि फारसे दावगाबोबाय सिगां समफोराव जेरैहाय स्कुल नि न' बां फोरानो थिग गैयामोन मास्टार फोर थिग गैयामोन बेफोरो मोजां नङामोन दाबो बेबादि थासारिया गामिनि माखासे सिं सिं फोराव दङ क'क्राझार जिल्लायाव जेरावहाय माने सिटि निफ्राय गोबां आइसलेटेट प्लेसेस बेबादि जायो आरो बेफोरखौ बेफोराव दासिमबाबो मोजांथार नङा